हाँ ते हमें दूध का सामान चानी चाहिए तो आपके यहाँ हाँ आपके कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रहता है जी जी जी तो उसका भाव बता दीजिए क्या क्या चीज़ कैसे है जी

जी हमें दूध लेना था कैसे रुपये लीटर है जी पनीर कैसे है जी और मक्खन पाँच सौ रुपये जी चलिए हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो उसमें हमें पनीर चाहिए पाँच किलो चाहिए पाँच किलो चाहिए जी और दूध भी चाहिए और दूध भी चाहिए आ आ बस दो दिन के अंदर है हाँ पाँच किलो पनीर रहेगा दूध और छः सात लीटर लिख दीजिए औ दो डब्बे मक्खन हाँ और घी कैसे है घी घी हाँ गाय का गाय का हाँ तो हमें दो तीन किलो वह भी दे दीजिए हाँ जी तो सबका पैसा कितना लेंगे सबका पैसा कितना हाँ तो आप पैसा बता दीजिएगा कितना लेंगे हाँ तो हमें जोड़कर बता दीजिए सब सामान कितने का आएगा ठीक है जी ठीक है कुछ कम नहीं करेंगे कुछ कम नहीं करेंगे ठीक है आ ठीक है नमस्ते